अगर मैं अपने धर्म की बात करुँ तो मेरा धर्म है सनातन धर्म और सनातन धर्म सभी धर्मों में सर्वोपरि है सनातन धर्म की खूबी ये है कि ये समाज में एकता पैदा करता है और सनातन धर्म की महत्व की बात करें तो धर्म मनुष्य में जीवन के महत्व को स्पष्ट करता है पवित्र भावनाओं को पैदा करता है और मानसिक तनाव एवं चिंताओं से दूर रहकर गलत समाज विरोधी एवं धर्म विरोधी कार्यों के प्रति घृणा को पैदा करता है इस तरह धरम व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी करता है एवम उसे सुख समृद्धि हेतु धार्मिक नियमों की अनुरुप आचरण के प्रति करता है यही हमारे सनातन धर्म की महत्वपूर्ण खूबी है